मैं अपना जनमदिन अपने परिवार के साथ मनाती हूँ बहुत ही खुशी से घर पे बहुत ही अच्छे तरीके से जन्मदिन मनती हूँ और फिर अपने दोस्तों के साथ भी घुमने जाती हूँ उनके साथ भी बाहर जन्मदिन मना कर आती हूँ बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना खाते हैं फिर हम लोग मूवी भी देख के आते हैं और हर जगह पे घूमने चले जाते हैं वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है जब जन्मदिन होता है तो फिर घर पे आ के भी अपनी फैमिली के साथ केक काटते हैं और अपना जनमदिन मनाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत अच्छा लगता है हमें अच्छे अच्छे तोहफे देते हैं घरवाले और हम बहुत ही अच्छा अच्छा खाना खा के आते हैं वहाँ पर जैसे कि केक तो काटते हैं हम जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसी दोस्तों को पसंद होती हैं वैसी वैसी चीज़ें हमें हम उनको खिलाते हैं जैसे कि छोले भटूरे हैं चौमीन स्प्रिंग रोल मतलब काफ़ी चीज़ें गोलगप्पे हुए जैसे कि हमें लड़कियों को तो गोलगप्पे बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं तो मतलब हम जन्मदिन बहुत ही अच्छे तरीके से मना के आते हैं